मीं कुकिंग दा बहुत शौक ऐ में बहुत स्हेई चीजां बनाई लैन्नी घर मीं तुस जो चीज़ आक्खो ओह् बनाई लैन्नी चाह् कॉफ़ी ज्यादातर चाह् मीं पसंद ऐ ओह् बी देसी चाऽ जेह्ड़ी में आपू बनाई लैन्नी होन्नी ते मीं खाने बिच हर चीज़ पसंद ऐ जेह्ड़ी में खन्नी होन्नी जेह्ड़ी चीज़ मीं पसंद ऐ जिसलै मेरा मन करदा ओह् चीज़ बनाई लैन्नी खाने गी मेरे घर दे लोकें गी मेरे खाने गी चीज़ बहुत पसंद ऐ मीं जो किश आखदे में उ'यै बनाई लैन्नी होन्नियां आं समझो चाह् कॉफी कोलड्रिंक बगैरा मीं कुकिंग दा बहुत शौक ऐ मीं पैह्ले रुट्टी बनाना नेईं औंदी ही ते में अपनी मम्मा कोला सिक्खेआ ते में उ'नेंगी दिखदी गेई मिगी बचपन दा कुकिंग दा बड़ा शौक हा में जिसलै निक्की होंदी ही में पूरा दिन किचन सैट्ट खेलदी रौंह्दी ही में नुहाड़े च त्रै तरहां दियां चीजा बनांदी ही समझो जि'यां फुल्के होई गे सब्जी होई गेई में सारा दिन इ'यै करदी रौंह्दी ही पर में ओह् निक्की निक्की चीजां बनांदी ही पर में खंदी नेईं ही ओह् फिर में अपनी मम्मा कोला कुकिंग सिक्खी ते जेह्ड़ियां ओह् चीजां बनांदे हे में बी बनांदी ही फिर में धीरे धीरे फुल्के बनाना शुरु कीते पर कदें कबार फुल्के गोल नीं बनदे हे पर में धीरे धीरे बनांदी ही फुल्के हून ऐसा टाइम आए दा ऐ के में गोल फुल्के बनाई लैन्नी होन्नी आं ते में जेह्ड़ी सब्जी आक्खो में ओह् बनाई लैन्नी होन्नी आं

में हर टाइप दी कुकिंग करी लैन्नी होन्नी में हर इक चीज़ बनाई लैन्नी हौन्नी कोई बी सब्जी आक्खो में सब्जी बनाई लैन्नी मीं कुकिंग दा बड़ा शौक ऐ में जित्थु बी जन्नी में अपनी मनपसंद जो बी मेरा मन करदा ऐ में बनाइयै खाई लैन्नी होन्नी मेरे घरैआह्ले मेरी हर चीज़ पंसद ऐ मेरे भ्रा गी मेरे हत्था दी मैगी बड़ी पसंद ऐ कि में बहूत टेस्ट मैगी बनान्नी होन्नी ते मेरे पापा जी गी मेरे हत्था दे फुल्के बहुत पसंद न ते मेरे घरैआह्लें गी जिसलै कोई चीज़ खानी होंदी ते मीं आखदे की एह् चीज़ बनाऽ ते में बनाइयै देई ओड़नी ते हून बस सारे मिगी आखदे कि मीं एह् चीज पसंद ऐ असेंगी एह् चीज़ पसंद ऐ में शामीं दे टैंम उप्पर चाऽ बी बनाई लैन्नी होन्नी

जिसलै मेरा मन करदा ते में उसलै ओह् चीज़ बनाइयै खाई बी लैन्नी होन्नी